हम लोग यहाँ पर पौधे तो फूल फूल में जैसे हम लोग गुलाब का फूल लगाते हैं अरहुल का फूल लगाते हैं गेंदे का फूल लगाते हैं कमल का फूल लगाते हैं

सब्ज़ी में हम लोग आलू की खेती करते हैं गोभी की खेती करते हैं बैंगन की खेती करते हैं और इस लिए ये ये जो हम उगाते हैं ये सब जो सब्ज़ियाँ या फूल सब जो उगाते हैं इस लिए उगाते हैं कि इस में हमारी जीविका भी चले जीविका भी चले और फिर सब से पहले एक चीज़ है कि जब भी हम कुछ चीज़ उपजाते हैं सब्ज़ियाँ या फल फ्रेश मिलता है तो फ्रेश चीज़ हम ख़ुद खाते हैं और अपने बच्चे को भी प्रदान करते हैं जी और हम यह हमेशा चाहेंगे जो हमारे तरफ़ से जो एक ये हम लोग जैसे कि इस चीज़ को चालू किए शुरू से ही फल लगाना सब्ज़ी उगाना ये हम लोग की एक तरह से हॉबी है जो ताज़ा जो एक स्वच्छ जो चीज़ होती है एक सुद्ध जो चीज़ होती है उस में ये ये सब चीज़ आ जाती है हम ख़ुद यदी उपजाते हैं या फल लगाते हैं या सब्ज़ियाँ लगाते हैं ये सब जो लगाते है उसके एनर्जेटिक पावर होता है एनर्जेटिक पावर का मतलब यह हुआ कि हम लोग मान के चले कि जो आज खेती की गोभी की आलू की आज चार महीने तीन महीने के बाद यदी वो रेडी हो जाता है तो रेडी हो जाता है तो वही चीज़ है कि जो हम कुछ बाज़ार में उसको सेल भी कर देते हैं और सब से बड़ी बात जो है कि जो एक स्वच्छ एक साफ़ एक सुथरा चीज़ मिल जाता है इंसान को जब खाता है तो स्वच्छ हो जाता है स्वच्छ हो जाता है कि जो भी ख़ुद लगाते हैं हम लोग को ये तो है कि जो साफ़ सुथरा स्वच्छ कम खाद में लगाते हैं तो यही है कि जो ये चीज़ लगाते तो ताज़ा दूसरी बात खाते हैं तो ताज़ा मान के चालिए आज हमें ज़रूरत है कीजिए एक लगाना तो एक काटेंगे गोभी उसकी सब्ज़ी बनाए आज मान के चलिए हमारे खेत में लगा हुआ कोई काम प्रयोजन ही हो गया तो चलिए काम प्रयोजन हो गया तो ताज़ा अपना कटवा दिए और प्रयोजन में लगा दिए तो यही चीज़ थी लॉट ऑफ थिंग है कि जो सब्ज़ियाँ वग़ैरह जैसे फूल है फूल है कि तो हम पूजा के लिए नित्य नित्य दिन में फूल की ज़रूरत होती है तो नित्य दिन तो फूलों की जरूरत है तो हम कहाँ से लाएंगे शहर तो है नहीं कि जो हम फूल ख़रीद के भी ले आएं हम लोग खुद फूल की खेती इसी लिए करते हैं उगाते हैं कि जो हमें पूजा करनी होती है तो सुबह उठे अपना काम नित्य क्रिया कर्म कर के ख़ुद क्या कहते हैं माली में फूल तोड़े और उसका उपयोग करते हैं तो ये क्या है कि जो एक एक साफ़ सुथरी एक स्वच्छ ताज़ा फूल भी हमें प्राप्त होते हैं यदि हम यही बाहर से चीज़ लेते हैं तो फूल मुरझा जाते हैं नॉर्मल हो जाते हैं तो ये सब चीज़ के कारण हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो ताज़ा से ताज़ा और जितना हो फूल लगे सारे तरफ़ को फूल लगेंगे हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े ना हमें ख़रीदने की ज़रूरत पड़े तो ये सब चीज़ बहुत से अधिक के कारण है कि जो हम लोग ख़ुद ही यह चीज़ करना चाहते हैं और करें भी तो क्यों नहीं चूँकि हमें विरासत में मिला है ज़रूरी तो नहीं कि हमें विरासत में क्या मिला लेकिन हमें ये मिला और हमें छोड़ना भी चाहते हैं विरासत में कि जो हम ख़ुद इसका खेती करें या उगाना पसंद करें या उगाए थैंक यू